हम जे मोबाइल लेने छी ओकर किछु कमी अछि जेना ओ बहुत बेसी हैँग करऽ लागैए या ओकर डाटा बहुत स्लो चलै छै बहुत मोबाइलके हैँग करऽ लागै छै ओ किछु किछुए खनक बाद आओर स्टोरेज सेहो किछु कम छै